इतनी अच्छी अच्छी साड़ी रहती है उनकी दुकान में मिलती है हर कलर की साड़ी मिलती है सब सहेली हमारी बोलती है कहाँ से तुम साड़ी लेती हो हम कहे उनकी दुकान से लेते हैं बहुत अच्छी अच्छी बेचते हैं साड़ी थोड़ा पैसा भी लगता है अच्छी साड़ी लम्बी चौड़ी ख़ूब साड़ी हर तरह की साड़ी देते हैं बहुत अच्छी आराम इतना रहता है ऊ साड़ी में कि क्या बताऊँ काटन के भी कपड़े का अच्छी अच्छी साड़ी कलर देखो तो इतना बाडरदार बढ़िया साड़ी रहती है कि क्या बताने का बहुत अच्छी मद्रासी साड़ी साहू सिल साड़ी और इंडियन साड़ी सब ए हर तरह की हर प्रकार की साड़ी रहती है इतनी अच्छी अच्छी कि क्या बताऊँ बंगलोरी साड़ी बनारसी साड़ी इतनी अच्छी अच्छी रखते हैं कि क्या बताऊँ तो सब लोग बोलते हैं कहाँ से तुम इतनी अच्छी अच्छी साड़ी लेती हो तो हम बताए कि वहीं से साड़ी लेते हैं उनकी दुकान से भाई बहुत अच्छी हर कलर की साड़ी भी बढ़िया है हर तो मार्केट में बढ़िया सबसे मार्केट में उन्हीं का बढ़िया बहुत अच्छी साड़ी देते हैं हर प्रकार की सस्ता भी महँगा लो सब इतना अच्छा अच्छा कलर डिजाइन इतना अच्छा देते हैं मद्रासी साड़ी चाहिए बंगलोरी चाहिए बनारसी चाहिए हुं और साहू सिल्क चाड़िए साड़ी चाहिए काटन भी चाहिए सब कुछ ऊ सब देते हैं साड़ी इतनी अच्छी अच्छी कि क्या बताऊँ अच्छी अच्छी साड़ी भाई हम अपनी लड़की को भी उस वहीं जगह से साड़ी लेकर उनकी दुकान में बहुत साड़ी शादी उसकी किए थे वह उनकी दुकान से इतना साड़ी लिए इतना कि सब लोग तारीफें करने लगे सहेली लोग बोले कि बहुत अच्छी साड़ी है कितनी अच्छी साड़ी उनकी है पहनने में भी बहुत मज़ा आता है साड़ी वो इतना अच्छा रखते हैं साड़ी सब कुछ रहते हैं तब वहीं से लिए थे अच्छी साड़ी ख़ूब बढ़िया बहुत बेश्ट साड़ी है भाई अच्छी साड़ी मस्त अराम